हलो हाँ बोलिए जैसे चलाते हैं वैसे ही चलाते हैं दो सौ नौ रुपये हो गए तो वह तो मेरी हैडिक है ना आपको इससे क्या करना चालान होता वह मैं पे करता भैया आप मेरे को मत सिखाइए इस्पीड से चला रहा था कि स्लो चला रहा था वह मेरा डेली का काम है अरे अब कुछ हुआ क्या कुछ हुआ हो तो आप यह बताइए मेरे को आप कुछ हुआ हो तो मैं मैं डेली चलाता हूँ मेरे को नहीं इतना पता नहीं है क्या अरे वह अरे कोई नहीं मरता मैं डेली चलाता हूँ आप जैसे कस्टमर डेली आते हैं मेरे पास पहली बार नहीं चला रहा हूँ मैं तो एज एसी सर्विस कहाँ से देता जब मेरा एसी खराब है तो मैं कहाँ से दूँगा आपको एसी सर्विस तो यह तो अचानक से हो ही जाता है अब अब इसका क्या कर सकते हैं अब वह तो पहेले भी रखा था आपसे पहले भी कोई छोड़ गया अब मेरे को क्या पता मैं वहाँ वहाँ पर वहाँ सर्विस में जाता जभी तो वहाँ छोड़ कर आता हूँ उसको इतने में आपकी बुकिंग आ गई अभी मैं रिजेक्ट कर देता तो फिर आप बोलते यह रिजेक्ट क्यों किया आपने

मैं कहाँ घुमा के लाया वहाँ जाम लग रहा था तो घुमा कर ही लाता क्या फिर वहाँ जाम में लेट हो जाते तो फिर आप बोलते आपने गूगल पर तो रास्ता चेक नहीं किया अरे वह पहले से रखा था यार तुम समझते है नहीं हो किसी बात को वैसे ही आडा लेकर आए हो आडर लेकर आए हो कर रहे हो आप तो आपको यह पहले चेक करना चाहिए था ना आपको वह ऑडर नहीं करने चाहिए थे उसमें दो सौ नौ लिखा आ रहा था आप पहले नहीं करते अगर आप अगर नहीं अर नहीं आप कैब में नहीं जा सकते अगर आप मे कैब में बैठने लायक नहीं हो तो आप बुक मत किया करो कैब को कैसी सर्विस भैया अब वह यह यह तो यह तो यह तो कभी भी हो सकता है यह तो कभी भी हो सकता है यह तो और आपको जभी थी तो आप जभी रिजेक्ट कर देते गाड़ी में बैठकर आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है तो नहीं और नहीं थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो सभी को ऐडजेस्ट थोड़ा बहुत तो सभी को ऐडजेस्ट करना पड़ता है यह रोज़ रोज़ का नहीं होता है कभी कभी हो ही जाता है सभी के साथ आपको समझना चाहिए नहीं नहीं पहली बात तो यह जॉब कि तो आप छोड़िए आप मेरे को मत सिखाइए अब मेरे को जहाँ करना होगा मैं वहाँ करूँगा ठीक है और रही रही उसकी बात आप आप मेरे को ऑनलाइन कर दीजिए चाहे कैश कर दीजिए कैसे भी कर दीजिए पैसे पर दो सौ नौ ही हुए हैं हाँ कर दो एक मिनट कहाँ पर आना है अच्छा यह रघु अच्छा यह रघुपति ट्रीडर्स नहीं दिख नी रहा इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे नहीं नहीं नहीं मैं मैं सड़क देख रहा था ना आपने बोला ना कैब ड्राइवर इसीलिए मैं सड़क सड़क देख कर चलता हूँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ हलो आप भी हो गए हाँ आ जाओ ले आओ पैसे नहीं नौ रुपये और दो मेरे को ऊपर से हाँ एक रुपये एक रुपये एक रुपये है मेरे पर यह लो यह यह लो आप एक रुपये रखो अपना नहीं कोई बात नहीं आप कर दीजिए कोई बात नहीं एक कश्टमर तो आता ही है दसों में से एक ऐसा